गोंयांत भोवपाक येता आसतना थोड्या लोकांक म्युजिकाचोय बरो सो टेस्ट आसता आनी म्युजिक दर आयकुपाक जाय जाल्यार गोंयचें जाल्यार एक जागो असो आसा जो स्टार क्रुज म्हूण आसा पणजे तांकां तुमी विजीट करूं शकतात थंयसर सद्दा सांजची एक बोट रायड आसता जितून वेग वेगळे डांस आनी वेग वेगळे म्युजिक गोंयचें गोंयाचेर रिलेटेड अशे खुबशे डांस फॉर्म थंयसर करून दाखयतात ते प्रत्येकान कोणाक आपल्याक जाय जाल्यार एक टिकेट आसता आनी तांची एक सॅपरेट बोट आसा जी सांता मोनिका क्रुज आसा तिजी तुमी तिकेट काडून सांजच्या स वरांचेर ती बोट पणजेच्यान सुट्टा आनी ती एक रावंड घेता जी मिरामार पर्यंत वोयता मिरामार बिचा पर्यंत वोयता तरी मात्शी फुडें आनी ती टर्न घेवन परत आपल्याच्या मेन स्पोटार येता तेन्ना तुमी तो फूल रायड आसा तो इन्जॉय करूंक शकतात कित्याक तर तेन्ना थंयसर गोंयचें लोकल फॉर्म लोकल म्युजिक लोकल डांस हें सगळें करून दाखयतात सो प्रत्येकाक आप आपल्या टेस्टा प्रमाणें ए करपाक म्हणजें पळोवंक शकता तुमी आनी एक टिकेटीचो जो प्रायज आसा तो पांचशी रुपया आसता सो जर तुमी शेड्युल करूंक शकता की कशी तुमी वयतली कशी भोंवतली आनी जर तुमकां सांता मोनिका पळोवपाकूच जाय क्रूज जाल्यार साडे तीन वरां पसून तो टिकेट कावंटर ओपन आसता थंयसर केन्नाय वचून ती टिकेट काडूंक जाता